पञें स्टेटें दे नांऽ आई गे नंबर वन आई जम्मू ऐंड कश्मीर ऐंड सैक्न नंबर आई अपनी लेह् लद्दाख और थर्ड नंबर आई अपनी जेह्ड़ी चडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ हां ते चौथे नंबर आई अपनी दिल्ली और पञमें नंबर आई अपनी मुम्बई और छेमें नंबर आई अपनी कर्नाटक सतमें नंबर आई अपनी ओह् सतमें नंबर अपनी आई मतलब कि अरुनाचल प्रदेश अठमें नंबर आई हिमाचल प्रदेश नौमें नंबर आई जेह्ड़ी श्रीनगर और दसमें नंबर आई जेह्ड़ी अपनी जेह्ड़ी लुधियाना